हेलो क्या मेरी बात कृष्णा होटल्स में हो रहीं हैं जी आपको मैंने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के साथ मुझे आप सॉस भेज दीजिएगा क्योंकि सॉस खाने का मेरा मन हो रहा है इसलिए आप मुझे मेरे ऑर्डर के साथ सॉस दे दीजिए और कब तक आपका व्यक्ति हमारे पास पहुँच जाएगा हमारा खाना लेकर जी ठीक है